नमस्ते बाबा बाबा इहाँ घूमैले जाइके हइ कनि दूरी पड़ै छथिन बाबा दूरी पड़ै छथिन आ कनिए अहाँ मोटा चोटा बान्हय कनि गाड़ी करय गाड़ी उड़ी कऽ के आ सभ साथी बहिनपा चलब बाबा इहाँ बाबा इहाँ जाइत जाइत सुल्तानगञ्ज जाइ छी नहा सुना कऽ पूजा पाठ कऽ के होम जाप कऽ के सभ सखीसभ मिल कऽ होम जाप कऽ के पूजा पाठ कऽ के जल चढ़ा कऽ तकर बाद अथी अपना एलखिन अपना अथीपर डेरापर एलखिन तऽ आब कथी करबै खाना खेबै नाश्ता करबै केना बनतै खाना बनतै अपने घर नाश्ता करबै तब तऽ की करबै जएह अछि सएह खा लेब खाना बनतै रातिमे रातिमे बनतै तऽ जएह अछि सएह खाना खा कऽ आ चलि देलखिन कामोर उठा कऽ चलि देलखिन जाइत जाइत जाइत जाइत बहुत दूर गेलखिन तऽ गोर गेलनि थाकि टांग गेलनि थाकि तऽ कहलखिन की करबै आब ओकरा कहीँ कामोर राखि देलियै राखि कऽ प्रणाम कऽ के प्रणाम कऽ के आओर तब फेर बैठ गेलै बैठ कऽ तब कहलक कनि नाश्ता पानि आब हइ तऽ कऽ लिअ नहि मोन हइ अहाँके तऽ रेस्ट कऽ लियौ आ चलू काँवर उठा कऽ कहलकै ठीक अछि सभके एक रंग मोन तऽ नहि रहल जतय एक मोन नहि रहलै तऽ आ फेर सभ गोटे कऽ के आ तबसँ बैठलियै तऽ नाश्ता पानि कोइ दोकानके कहलकै हइ दिनमे दोकानके नहि खाइ हइ घरेके खाइ हइ चलू घरेके खाली खा ऊ ओकर बाद चुटकी उटकी छीँट छाँटि कऽ तब उठाबू उठेलखिन कामोर तऽ कहलखिन बोलो बम तऽ बोलो बम तऽ उठा कऽ चलि देलखिन जाइत जाइत जाइत जाइत तऽ जाइत जाइत फेर तीन किलो चारि किलोमीटर गेलखिन तखन पाँव गेलनि खिआ जाइत जाइत जाइत जाइत तीन किलोमीटर गेलखिन तीन किलोमीटरमे कोइ बम बोलनिहार कहलखिन कि जे की करबै डेरा देबै इहाँपर तऽ नहि नहि एतेक नजदीक डेरा दै से नहि हइ तऽ कतेक किलोमीटर जेबै तऽ पाँच किलोमीटर जायब पाँच किलोमीटर चलते चलते चलते चलते बम भोलिआ कहलखिन कि हमर पांव दुखा गेल हमर पांव हइ चलू चलू बाबाके नाम लऽ के बोल बम बोल बम बोल बम करैत करैत जाइत जाइत पाँच किलोमीटर पूरा भेल पाँच किलोमीटर पुरा देलखिन आ उहाँ जा कऽ से आब कथि करथिन तऽ वहाँ जा कऽ सभ खेलहुँ पाँच किलोमीटर रस्तेमे कोइ गेलखिन लसकि लसकि गेलखिन कहलखिन हे आबय दहुन आरो बम भोलिआ सभके कहलखिन ठीक हइ कन्हापर सँ कांवर राखी कांवरके अपन जिनकरा जहाँ जाइके भेलै ओ गेलखिन एलखिन चुटकी छीँट छाँटि कऽ अपना सभ जमा भेलखिन तऽ जमा भऽ के तऽ आब की करबै चोकव्वल करबै तऽ हँ आइ हीएँ रखबै हीए चोकव्वल हेतै फेर अपना राखि कऽ तब फेर रातिमे चोकव्वल भेलै चावल बनलै दालि बनलै भात बनलै चिरौड़ी पापड़ बनलै सभकिछु भेलै ओतहि जिनका पासमे दही रहै से दही चललै सभ अपन चोकव्वल कऽ के रातिमे लेलखिन विश्राम विश्राम लऽ लेलखिन तऽ भिनसर भेलै फेर भिनसर कहलखिन चलह डोल डाल डोल डाल गेलखिन डोल डाल गेलखिन डोल डालमे